मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है ख़ासकर के लूडो कैरम और कैरम टेनिस बैट बोल आति आति आदि आदि बहुत पसंद है इसलिए ज़्यादा करके तो मैं लूडो खेलती हूँ मुझे लूडो ज़्यादा पसंद है मेरे मन को वही भाता है इसीलिए मैं ज़्यादाकर लूडो ही खेलती हूँ बैट बल्ला तो नहीं है इसीलिए कैरम कैरम बैठकर चार लोग हो जाएँ तो कैरम बैठकर खेलने में मज़ा आता है बाक़ी अकेले अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता इसलिए मैं कैरम के लिए चार लोग को ढूँढती हूँ चार नहीं तो दो दो को तो ढूँढतीज हूँ इसलिए मुझे कैरम भी खेलना पसंद है लूडो भी खेलना पसंद है बाक़ी और उतने ख़ास पसंद नहीं हैं इसीलिए मैं कैरम लूडो ज़्यादा खेलती हूँ इसलिए मैं देख चार दो तीन लोगों को देखती हूँ कि चलो लूडो खेलेंगे कैरम खेलेंगे चलो चलेंगे तैयार हो जाते हैं तो खेल लेते हैं नहीं तो फिर एक ना एक तैयार तो हो ही जाता है बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है इसीलिए एक दो जन को देख लें